आ कशी आहा गे आनी जेवली बी आगे कांय ना गे रातची शी आमगे म्हणून सामकी विटयता जाणा मगे ती शेजार आहा तेगे रातभर दीसभर न्हिदो काडटा आनी न्हीद पडो दिना आमकां सो तो तो गजानन गजानन आहा जाल्या आमकां न्हीद सुद्दां पळय ना शेजारी रातभर रातचो बारा बी एका बी येता मगे आनी रातभर तेणी बडबडटा आनी बायलोय तेजी तशीच मोट्या मोट्यान उलयता ना बाबा दुसरें दुसऱ्या तेंकोन आहा बाबा न्हिदो जाय बी कांय ना हांव म्हाजें खातां हांव म्हाजे घरा उलयता म्हणटा बाबा दुसऱ्या त्रास जाता तशें कांय ना रातभर आमकां न्हिदो दिना ती बायलूय आवटी मिगे तेजी आनी तोयी आवटो तो पियोन येवन उलयता जाल्यार तो पिता म्हणोन तो मोटे मोट्यान उलयत म्हणून तेजी बायल बी वोगी रावना ती तेजी फुडल्यान मोटे मोट्यान उलयता आमकां न्हीद पडो दिना ती सकाळ न्हय बारा वरां तेंगे टायमींग ना बायलेकूय ना तें कांय ना तीं जाय तेन्ना न्हिदपाची हें तीं जाय तेन्ना न्हिदता जाय तेन्ना उठता तेंका विचारतलो कोण ना आमकां सकाळ फुडें उटोन काम करपा आसता न्हू आमकां न्हिदो नाका आनी तांकां मार्ला मोद पयश्यांचो जिवा त्रास नासतना पयशे मेळटा मगे ते भाड्या बिड्याचे मेयटा आयते आनी खातलोय एक कोण ना आनी विचारतलो कोण ना आमकां आमचें पोट आमी चलोवं जाय न्हू वाज येयलो सद्दां उटोन तेंच तेंच किदें म्हणोन आयकतले गे आं तेंगे सांगलां हांवें एक दीस तुमची पुलीस कंप्लेन करत म्हणोन सदां उटोन आमकां त्रास दिता वयल्या गाळी सोंवता तशें ना सोंसू जायना गे कितें म्हणून आयकतोल सदां उटोन वयल्यान म्हाका घोव उलयता केस करता म्हणत जाल्यार शेजारी मुगो ती आमची म्हणटा शेजार धर्म शेजाऱ्यां सारको पाळप न्हू कितें आनी किदें म्हणोन सोंसपाचें न्हीद ना बाबा न्हिदतलो जाल्यार न्हीद पडो दिना मोटे मोट्यान उलयता भायल्यान भायर येवन आनी आनी आनी आमची हय आनी रातची बारा वरां राती उदक बी हाडूं येता बांयचेर अकरा बारा बीन बायलूय तशी बायल दीस भर घराकडे आसता बाबा ती बायल उदक बी तापोवन दवरतली ते ना बारा वरां ती सुद्दां उदक हाडूं येता बांयचेर आनी आमकां न्हिद पडो दिना ना तेंगे दिसूय सारकें आनी रातूय सारकी ती बायलूय तसली तिका चड पुरो जाता घरा कडेन आनी हय तेजी बायले चड पुरो जाता दिसभर कामां गेल्ल्या भशेन घरांत आसता हरशीं आनी मागी घोवा सांगता म्हाका पुरो जाता म्हणोन पांय उसयटा हात उसयटा म्हणटा म्हाजें तो बाबडो कामां साकून येता ताका उदक तरी तापोवन दवर न्ही आनी ताका टायमार वाड जेवणूय ताका टायमार वाडोप ना आनी मागीर दोगांनी झगडी मारप वाज येता गे जीव सामको इटोन गेलो खंय वोसों गाय दिसता आतां म्हणोन तशें कोण आयकोन घेता हय न्हिदो खंय दिता गे आनी किदें खबर कशी आहा गे तूं